प्रणाम सर हम महिषीसँ बाजि रहल छी सिराज हमरा घरमे नल नल जलके पानि बड़ गन्दा आबै छै बुझलिए हम ई शिकायत लऽ कऽ गेलहुँ ऑफिसमे ऑफिसमे कहलिए जाके ऑफिसरके ओ हमरा सङ्गे बेवहार नीक नहि केलक ओ हमरा दबारि कऽ ओतऽसँ भगा देलक इएह दुआरे हम अहाँके कॉल कएलहुँ कोना की करल जाइ अहाँ हमरा बताउ हँ हँ

हमर हमर गपके ओ केयर नहि केलक हुनका कोइ कहैलए नहि गेलै तऽ ओ हमरा इएह दुआरे ओतऽसँ कहि देलक कि हमरासँ ईसब नहि हैत हँ हँ हुनका हँ

हँ औ हमर कम्प्लेन नहि लेलक ओ हँ सर अहाँसँ अहाँसँ बस रिक्वेस्ट अइ कि कनि ई समस्याके समाधान निकालि दिऔ बस बस हँ सर हँ सर धन्यवाद देख लेबै कनि अहाँ ठीक छै सर अहाँ अपना हिसाबसँ कनि देख लेब हँ ठीक छै ठीक छै ठीक ठीक ठीक हइ सर नमस्कार ठीक छै सर धन्यवाद